इस बेल्लै उद्धर उधमपुर बिच्च इयां मौसम ठीक ही ऐ इयां ज्यादा गर्मी बी नेईं ऐ ते ज्यादा जेह्की सर्दी बी नेईं ऐ पर जिस बेल्लै सर्दियांं मौसम होंदा ऐ तां सर्दी इन्नी ज्यादा सर्दी बी नेईं होंदी ऐ इत्थैं उधमपुर बिच्च इयां जे ग्रांऽ बिच्च होंदी ग्रांऽ बिच्च ते उत्थै गै बड़ी ज्यादा सर्दी होंदी ऐ ते जिस बेल्लै सर्दियां मौसम होंदा ऐ ते इत्थैं उधमपुर बिच्च जेह्का शम इत्थें ज्यादा मतलब इन्नें ज्यादा जेह्की सर्दी ते ओह् बी नेईं होंदी सर्दियें दिनें च ते इयां जेह्ड़ा हून जियां गर्मी दे जेह्ड़े दिन औंदे न इ'नें दिनें च बड़ा गै मुश्कल होंदा बाह्र निकलना सारें बड़ा गै मुशकल होंदा ऐ साढ़े कन्नै जियां अस बाह्र निकलदे ऐ इन्नी गर्मी होंदी ते अंदर जेह्ड़े कमरे बिच्च बौह्ना ओह् बी बड़ा गै मुश्कल होंदा ऐ इन्नी ज्यादा गर्मी होंदी ऐ ते जेह्के कि पक्खे न ते ओह् लाना पौंदे न अंदर बौह्ने आस्तै बी ते जियां बाह्र निकलना बाह्र निकलना बड़ा गै ज्यादा बड़ा गै ज्यादा मुश्कल होंदा ऐ इन्नी ज्यादा गर्मी होंदी ऐ धुप्प होंदी ऐ ते उयां इस बेल्लै इयां मौसम ठीक गी ऐ ते फिर जियां मेई जून म्हीना होंदा ऐ जेह्ड़ा जेल्लै मेई जून म्हीना ते इनें म्हीनें बिच्च बड़ी गै ज्यादा गर्मी होंदी हैन इत्थैं ते इयां सेयाल जेह्का सेयाल दा मौसम होंदा ओह् इयां ठीक गै होंदा इयां बरखा बुरखा होंदी रौंह्दियां न पर इयां ठीक ही होंदा ऐ इन्ना ज्यादा जेह्की ठंड बगैरा नेईं होंदी ऐ ते इत्थें इयां जेह्की जियां ग्रांऽ होंदा ग्राएं बिच्च दे सेयाला दिनें बड़े गै ज्यादा ठंड होंदी ऐ ते जेह्दे गर्मियें दे दिन ओह्दे क दिन ठीक इयां थोह्ड़े ठीक होंदे न ते इत्थें जेह्की जियां जियां बिहार बिच्च ते इत्थै उधमपुर बिच्च ते इत्थैं इन्नी ज्यादा जेह्की गर्मियें दे होंदे न ओह् न उ'नें दिनें बड़ियां गै ज्यादा गर्मी होंदी ऐ न